हाँ भैया मैने जो आपके यहाँ से ऑनलाइन कपड़े बुलवाए थे वो ऑनलाइन कपड़े इतने बढ़ियाँ निकले हैं कि जैसे मैंने सोचे थे और जिस प्रकार का मैंने ऑर्डर दिया था सेम वैसे ही सारे बच्चों के कपड़े आए हैं मेरे पूरे बच्चों के कपड़े बिल्कुल फ़िटिंग में आए हैं मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि ये मैंने ऑनलाइन से बुलवाए हैं बहुत अच्छा कलर और बहुत अच्छा उनका वर्क है कहीं से भी वो कटे फटे भी नहीं हैं सिलाई भी उनकी बहुत उत्तम है और मुझे लग रहा है कि यदि आप इसी प्रकार से भेज़ते रहेंगे कपड़े तो हम अपना सारा सामान आपकी ऑनलाइन द्वारा ही बुलवाया करेंगे और हमें आपसे कोई भी मतलब आपसे कोई भी गलतफ़हमी नहीं है किसी प्रकार की आपने त्रुटि नहीं की इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं आप इसी प्रकार ग्राहकों की सेवा करते रहेंगे तो निश्चित ही आपका ये ऑनलाइन व्यापार जो है वो काफ़ी फले फूलेगा और हम इस प्रकार आपकी जो आपने ड्रेस भेजी है वो सारी तीनों बच्चों की बहुत अच्छी आई है उनके कलर भी बहुत अच्छे आए हैं और मुझे लगता है कि मैं भी इसी प्रकार अपने लिए भी नए नए परिधान आपकी ऑनलाइन के द्वारा बुलवाऊँ और अपने जो रिश्ते द्वारा रिश्तेदार हैं उनको भी कभी गिफ़्ट देना है या कुछ देना है तो आपके ही द्वारा मैं बुलवाकर उनको दे सकूँ आपने बहुत अच्छा भेजा है बहुत अच्छा आपका वर्क है बहुत अच्छे सही सही समय पे आपके डिलिवरी बॉय ने आके हमें सही समय पे दिए हैं और इस तरह से हम बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार और आभार देती हूँ आपने बहुत अच्छा वर्क किया है बहुत अच्छे कपड़े भेजे हैं धन्यवाद